میری پسندیدہ ستارہ بینی کی یاداشت اور تجربہ یہ رہا کہ میں رات کو ایک بار آسمان کے نیچے کھڑی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک تارا ٹوٹا ہے اور ایک اس کا ٹکڑا جو ہے ایک دہی جانب اور ایک بائیں جانب جا رہا ہے تو وہ مجھے بہت بہت اچھا منظر لگا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور آسمان کو دیکھنے کا صحیح وقت جو ہے وہ رات کو بارہ بجے کے بعد یعنی کہ ایک سے دو کے بیچ میں ہے اور اس وقت آسمان صاف ہوتا ہے اور بالکل اس وقت تارے بہت چمچما رہے ہوتے ہیں اور چاند بھی بڑا خوشنما ہوتا ہے اس وقت